हांवें फाटल्या दिसांनी हांवें एक पर्फ्यूम ऑर्डर केल्लो पळय ताचो वास न्ही खूब स्ट्रोंग येता म्हणजे म्हजे सायडी एकटो आशिल्लो ताची तकली बीन घुंवपाक लागली खंय आनी एकट्या फ्रॅंडान तो मारून पयलो जाल्यार तेच्या घामाचो तो वास मिक्स जावन आनीक एक वेगळोच तरेचो वास येवपाक लागलो आनी तो वास बरो येना आशिल्लो म्हणजे असो हिंवसाणीचो असो वास येतालो तुमी तातूंत आनी कितें इम्प्रूव म्हणजे अशें घामाक सुद्दा सपोझ तो इन्टेक्ट जायत म्हणजे इन्टरॅक्ट जायत तो घामा बरोबर सुद्दा पर्फ्यूम तेन्ना तो वास म्हणजे तसोच बरो उरपाक जाय आनी चड स्ट्रोंग येवपाक जायना ताचो वास